हेल्ल' औ आं दाखालै फ्लिपकार्टनिफ्राय मोनसे अर्डार खालामदोंमोन मोनसे प्रदाक्टखौ ओमफ्राय बे प्रदाक्टआ दा आंनि लुबैनाय बायदि सफैयाखै बे प्रदाक्टखौ रिटार्न खालामफिननो थाखाय मा मा प्रसेस दं बेखौ एसे खिथा हरदो